हेलो आप होल एजेंसी से बात कर रहे हैं क्या मुझे चार लोगों के लिए जो है कार बुक करवानी थी तो क्या कितना क्या किराया रहेगा इसका पेट्रोल वगैरह क्या आप ही डलवाएंगे कि मुझे ख देना पड़ेगा इसके लिए किराया कितना रहेगा एवम छः लोगों के लिए भी एक जो है कार बुक करवानी है तो उसका किराया कितना रहेगा तो वापस पुनः वहाँ से जो है घर छोड़ना है मुझे उज्जैन जाना है और उज्जैन महाकाल घूमने के बाद पुनः मैथुर आना है हाँ और रात के भी वहीं रुकेंगे हम और सुबह आएंगे तो इसका किराया कितना क्या रहेगा ठीक है